آج کل ہمارے دیش سے بہت سے نیوج چلے ہوئے ہیں جیسے للن ٹاپ اے بی پی نیوز آج تک تو اس سے میں ہم اگر مادری زبان ہندی انگلش میں ہم لوگ کو بہت سے نیوز دیکھنے کو ملتے ہیں ہمارے دیش میں جیسے کوئی بھی گھٹنا ہوتا ہے تو ہم لوگ کو اے بی پی نیوج جو ہے اس کے دوارا ہم لوگ کو پورے دیس میں ہندی میں فل ہندی مادری زبان میں آتا ہے اور ہم لوگ اس کو بہت اچھے طریقہ سے پسند کرتے ہیں اس میں بہت سے ہیں جیسے رویش کام آ رہا جو بہت اچھے طریقے سے ہندی میں ایکپلیسن اکسپلین کرتے ہیں نیوز کو دیش دنیا میں جوڑا اور بہت سے اچھے اچھے نیوج ہیں سب سے اچھے ہم کو جو لگا للن ٹاپ نیوج اور رویش کمار کا یہ دونوں جو نیوز ہیں ہندی میں بتاتے ہیں بہت اچھے سے اور انگلش میں بھی بتاتے ہیں جو جو جس مادری زبان میں سننا پسند کرے وہ اس میں سن سکتے ہیں تو للن ٹیوپ نیوس میں یہ ہے کہ اس میں سبھی جو بہت سے ورکر کام کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سبھی ہندی میں کنورٹ کرتے ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے اکسپلین کرا ہم لوگ کو دیس دنیا میں جیسے کوئی گھٹنا ہوا کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوا کہیں پہ مڈر ہوا کہاں چوری ہوا وہ سب کے بارے میں ہم لوگ کو نیوز کے دوارا پتہ چلتی ہے نیوس ہمارے ہندوستان میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے جس اور ہمارے دیش سے ہندوستان میں جو ہندی نیوس ہے مادری زبان کا وہ بہت ہی سچا نیوز ہے اور ایسا ہی نیوز ہر دیش میں رہنا چاہیے سچا نیوز اور ہندی زبان میں نیوز سننا اس لیے ہم لوگ پسند آئے کہ ہم لوگ کا جس بھاشا میں بچپن سے عادت ہوتا ہے اسی بھاشا میں ہم کسی چیز کو سننا یا بولنا پسند کرتے ہیں بچپن سے کوئی بچہ انگلش بول رہا ہے تو اس کو انگلش دیکھنا نیوز پڑھنا اس کو پسند ہو جائے گا ہم لوگ بچپن سے ہندی کیے ہیں اس لیے تو ہم لوگ ہندی دیکھنا اور پسند کرتے ہیں اور ہندی میں جیسے کہ کچھ دیکھنا اور نیوز سننا پسند کرتے ہیں نیوز سننا کوئی بری بات نہیں نیوز بچے کو بھی اور بڑے کو بھی سبھوں کو نیوج سننا چاہیے اس سے ایکسپرینس ہوتا ہے اور نیوز سے ہندی نیوز سے بہت سی چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ دیش میں کیا ہوا دیش کا کیا بدلا دیش کی کیا اکونامکس استھتی ہے استھتی کیا ہے دیش کا اس سے دیش کے بارے میں سبھی نیوز کے دوارا سبھی چیز پتہ چلتا ہے